पेंटिंग्स शुरु करने के लिए सबसे पहले मैं कच्चे चित्र का इस्तमाल करती हूँ कच्चा चित्र मतलब कि अपन जो लाइट कलर की पेन्सिल रहती है उससे मैं स्केच बनाती हूँ बिलकुल लाइट एकदम उसके बाद जब लगता है कि हाँ ये सही बन गया है तो फिर उसको मैं डार्क पेन्सिल से उसको डार्क करती हूँ मतलब उसको पक्का कर लेती हूं उसकी उसको सही करने की प्रेरणा हमारी मैडम हमको दिया करती थीं कि पहले इसको रफ बनाओ फिर इसको जब अपना लगे कि बिलकुल सही बन गया है तो फ़िर इसको डार्क करो फिर मैडम बोलती थीं उसके बाद उसमें आप कलर करो उसके पहले आउटलाइन करो उसके बाद उसमें फ़िर कलर करो कलर भी बहुत ध्यान से करो एसा नहीं कि कहीं डार्क कर दिया कहीं लाइट कर दिया इसके अलावा कहीं कहीं मैं जब घूमने जाती थी मम्मी पापा के साथ तो कहीं का दृश्य मुझे बहुत अच्छा लगता तो फ़िर वो मेरे दिमाग में आ जाता घर आती फ़िर उसको शीट पर उतारती कुछ सोच सोच के कि भई क्या क्या देखा था मैंने इसके अलावा प्रकृति से भी बहुत प्रेरित हुई प्रकृति में भी जहाँ कहीं घूमने जाते हैं वहाँ से देखते सोचते कि यार वहाँ पर क्या क्या देखा था फिर उसको शीट पर उतारने की कोशिश करते उसमें कलर करते प्रकृति की बहुत सारी पेंटिंग्स मैंने बनाई है इसके अलावा कहीं पर जैसे महल वगैरह हमने देखे तो महल वगैरह देख के आते तो उनको भी घर आकर फिर कोशिश करते बनाने की कि अपन उसको बनाएँ अपने दिमाग में लाते कि क्या क्या देखा था आज अपन ने ऐसे बहुत सारी पेंटिंग्स मैंने की इसके अलावा ओर भी कोई अच्छे दृश्य जो आस पास देखने को मिलते या अपने को ऐसा लगता कि नहीं बहुत सुन्दर लग रहा है तो अपने दिमाग में उसको बिठा लाते और फ़िर घर पर आ कर उसको धीरे धीरे शीट पर उतारते शीट पर उतार कर उसको बाद उसमें कलर वगैरह करते फ़िर लगता कि हाँ अपन जो देख के आए थे वही अपन लोगों ने बनाया है